प्लास्टीक कंटेनर हाली सगळे कडेन पळोवंक मेळटा तें सामकें हलकें आसता हलकें आशिल्ल्या कारणान तांचो वापर खुबूच जाता जेवणा खाणाच्यो वस्तू दवरपाक नाजाल्यार जेवण हाडपा व्हरपाक कितेंय पोतयेंत घालें आनी व्हेलें तितलें वजन जायना ह्या खातीर तें बरें पडटा मागीर प्लास्टीक हें तरां तरांच्या आकारांनी येता तातूंत आमी कडधान्य दवरतात तेल तुपां दवरतात मागीर उदकाय दवरता फ्रिजांत घालून बाटल्यो प्लास्टीकच्यो मागीर प्लास्टीकचे वाज येतात त्या वाजांनी आमी झाडां रोयतात हालीं मागीर प्लास्टीक बाकी कडेन हेर कडेनूय वापरप जाता प्लास्टीकच्यो पोतयोय आमी वापरतात मागीर हाडपा व्हरपाक ताचो वापर हलकें आशिल्ल्या कारणान बरो जाता प्लास्टिकची आमकां ह्याय दिसांनी तरां तरांच्यो वस्तू पळोवंक मेळटात सगळेच जाणांक बाकीच्यो ह्यो मेटलच्यो घेवंक परवनडा म्हूण प्लास्टिकचे लोक विकत घेतात कित्याक पयशेय कमी आसतात त्या प्रमाणें आनी प्लास्टकांनीय तरा तरा येता आतां बरें प्लास्टीक ओवनान घालून हीट करपाचें प्लास्टीक बाकीचें वापराक येवपाचे प्लास्टीक अशें तरातरांचे प्लास्टिकूय आतां दिश्टी पडूंक लागलां